औ हेल' औ औ औ औ औ औ औ दे दे फन हरदोंमोन औ औ औ मा केस

नोंनि खादा नामआ

बेखौथ' गासिबो दंजोब खायोना हानि लेखाफोर गासिबो अ हाया बिसि बुरजामोन अ ओमफाय सोर सासेया नोंनि सिगनेसार माबानानै नामाव बानायनानै लादों अ बिसि गोबाव जाखो बे ओरैनो बिदि जानाया अ गोबावानो जाबाय होमबाथ' जायखिया नोङो मोनसे खामानि मावगोर बे नोंनि गासिबो हानि लेखाफ्रा बेखौ जमा खालाम ओमफाय नों गावबुरानि सारटिपिकेट बानायनानै ला नोङो ओमफाय बेफोर गासिखौबो लानानै नों जों सानजों लोगो हमगोर नांगोन खनसे खाथियाव औ औ खाथियाव जिरायनानै माबानांगोन मोजाङै रायलायगोरनांगोन डिटेलसफोरखौ आं मोजाङै मिथिगोरनानै लाजोबनांगोन नों माला फ्रि जागोन नों जेसेबां थाब फैनो हैयो थाब फैबानो जाबाय औ औ जायखिया बे केसखौ थाब सल्भ खालामना होनसै आङो हागौमानि थाब थाब खालामना होनसै औ फन हैनानै फन हरनानै नोङो थाब फैबानो जाबाय नों एगार'थासोआव फैबानो लोगो मोनगोन दे

दे औ दे